आं ओंख्रि संदोंमोन बोरमा बेदर आलु जोबोद गोथाव जादों मस्ला मस्लि होफबदों जिरा सामब्राम गुफुर गरम मस्ला हाइजें इरि आं होनानै संदों जोबोद गोथाव जादों आरो हालदै संख्रै गासिखौबो थाव लगायनानै संदोंमोन गोथाव जादों ओंख्रैया जोबोद मोजाङै जिरा जुरि मस्ला होदों थाव गुबै हालदै लगायगोरनानै सामब्राम गोजा गुफुर लगायनानै संदोंमोन आं गोथावनो दा संगा संनायाव जोबोद गोबाव संदों आं मेजेम थाव गहो जोबलाय लायनाय जोबोद गोथाव जादों संनाया आरो बिदिनो सङो आरो जेबो माबा मस्ला मस्लि होनानै लगायनानै दोनथुमनानै सङो जोबोद गोथाव जादों गासिबो ओंख्रै संनायफ्रा बेनोसै आरो ओंख्रै संनायनि बादै जों हिनजाव मानसिफ्रालाय ओंखाम ओंख्रै संनायाव बाहागो लाखानांगौ जेब्लायबो जोबोद गोथाव मोनो आं बोरमा बेदरखौ जानोबो संनोबो मोजां मोनो जोबोद गोथाव बेनोसै आरो आरो आलु एरि होनानै ज' लगायनानैै संबाय जोबोद गोथाव जादों बानलु गोरान बानलु गुन्दै लगायनानै ज' संबाय होनानै बिराथ गोथाव जादों मस्ला मस्लि होफबजोबबाय गासिबो हिनजाव मानसि सङाबानो गवा गोथाव गोथाव संनांगौ जानांगौ ओंखाम गुदुं ओंख्रै गुदुं बेदर जोबोद गोथाव जाब्रेलायदों बोरमा बेदर संनानै आङो बे माबायानो गोथाव जाजोबो आरो बांसिन गोबाव संबा गोबाव जायो आरो ओंख्रै संनायफ्रा गोबाव गोबाव संनांगौ ओंख्रैफोरखौ होनबासो ओंख्रैफ्रा गोथाव जायो मोजां संबासो मोजां मोनजायो बेनो संबाय थाखानांगौ सामफ्रामबो ओंख्रि ओंखाम फोरखौलाय बोरमा बेदरल' जाया जोंहा दाव जायो अमा जायो हांसो जायो ना जायो गासैबो ओंख्रैफोरखौनो जाजोबो गोथावनो बेनोसै आरो माथो खालामनो गोथाव साामफ्रामबो संखानांगौ ओंख्रैफ्रा गोथावनो